नमस्ते वो लोग किसकी दुकान रखे हो आप बीज भण्डार की दुकान है तो क्या क्या रखे हो अच्छा हाँ बीज भण्डार में सारे सामान आते हैं क्या क्या मिल जाएंगे आपके हाँ हमको नेनुआँ बीया चाहिये तरोई चाहिये सरपुतिया चाहिये करैला चाहिये भिण्डी चाहिये हाँ और हमको चाहिये उरदहिये सेम चाहिये और वो करियई सेम चाहिये हाँ हमको दुकान रखना है हमको चाहिये और धान भी चाहिये धान की सीजन आ गयी है और कौन कौन से धान कौन कौन से धान हैं ठीक है हमको मो मोती गोल्ड चाहिये और बासमती चाहिये हमको चाहिये काला नमक चाहिये हमको दोनों कावेरी चाहिये हमको सारे धान चाहिये जितने हो आपकी दुकान पर दाम दाम बताइये

हाँ तो हाँ हमको थोक रेट में चाहिये कंशेशन रेट में लगाइये हाँ हमको बेचना भी है ठीक है दुकान पर बराबर आती दुकान पर दुकान पर बराबर आते हैं किस जगह पर है आपकी दुकान ठीक हाँ तो ध्यान देंगे कम रेट पर और हमको उधारी चाहिये

है पैसा आपको जैसे एक बार माल उठाएंगे तो पैसा तुरन्त नहीं देगी पैसा उसका माल बेच करके तब तुमको पेमेंट जमा क करेंगे मिल जाएंगे हाँ नहीं तो बाद में हम पैसा नहीं आएंगे ले कर हमारे पास पैसा नहीं है कुछ परेशानी थी इसलिए दुकान को खोलने के विचार कर लिए जल्दी से पैसा नहीं है तो अबके बार उठा लेंगे माल तो बिक्री हो जाएगी तो पैसा आपको जल्दी